دیکھیں کہ یہاں تو لوگوں کا لوگوں کے پاس انورٹر تو نہیں ہیں بجلی کہ بجلی بجلی اگر ہے تو ہی جو ہے نا کام آج کل کوئی بھی کام ہو بجلی کے بنا بہت مشکل ہے جیسے کہ کوئی بھی مشین ہو جیسے تختہ کاٹنے کی مشین ہو چاہے وہ لوہا کاٹنے کی مشین ہو چاہے وہ کمپیوٹر چلانا ہو چاہے وہ لیپ ٹاپ کیوں نہ ہو لیپ ٹاپ میں بھی اگر چارجنگ نہیں ہے تو بجلی اگر نہیں رہی تو چارجنگ بھی نہیں ہوگی تو بجلی کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت کم لوگوں کے پاس انورٹر ہوتا ہے تو بجلی بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے اس کے نہیں ہونے سے بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں